औ बाजै जया आंनो लकेल ना नांगौमोन जिखुनु बोथिया नाफोर नास्राय बेफोरबायदि ना सिंगि मा मोनो बेखौनो लकेल बानो जागोन आरो दं ना गैया औ दा ओरैनो केजि बिसिबां औ आंनोथ' एसे बुरजायानो नांगोन आमफ्राय गोरानफोरलाय दङ ना गैया बिदिनो सेरनैसे मोनबाबो जागोन गोथांखौ गोरानफोर दं ना गैया गोरान ए गोथाङा दा गैथ'आना औ औ दे जेला मोनो होमबा बे ना गोथांखौबो आंनो खबर हर आमफ्राय गोरानखौथ' नांखागौ आमफ्राय नाफामआबो बिराद गोथावमोनहाय दं ना गैला औ नांगौ लायगोन आङो आङो नाफामखौ थेमाखौ नायनानै लाबोनसै ना गोरानखौ सेरसे दोन आमफ्राय गोथांखौ मोनबाथाय खबर हर आरो बे बोथिया गोरानखौनो

औ सेरसे दोनबानो जाबाय औ औ ए आमफ्राय गोथांखौ मोनबाथाय खबर हरबानो जाबाय लकेल नाखौनो मोनजायैआ गोबाव जाथारबाय हाय

औ लाबोब्लाथाय औ दे दे दे होमबालाय दोनथनोसै सेरसे गोथां गोथांखौ सेरनै गोरानखौ सेरसे गोथांखौ दे दे होमबा ओम